भारतांतले मुखेल धार्मीक सुवात तांतूतली एक म्हळ्यार केदारनाथ मंदीर जे उत्तराखंड आसा आनीक ताची खूब मान्यताय आसा खूब पवित्र मंदीर म्हणटात तेका अशें म्हणटात तें बाराशें वर्सां पयली साकून आसा आनी ताची उंचाय आमचे तें हिमालया स्थीत आसा पर्वता मदीं स्थीत आसा ताची उंचाय ही बाव्वीस फूट अशी आसा उंच आनीक अशें म्हणटात ताची निर्मिती पांडवान केल्ली म्हण आनीक केदारनाथ हें एक शीव शिवमंदीर तें शिवाली जी बा बारा ज्योतीर्लिंगां आसात तातूंतले सगळ्याच्या उंचार स्थित आशिल्ले श्रेश्ठ अशें हे केदारनाथ धाम आसा आनीक

थंय वचपाक अशें म्हणटात की फक्त पांयवाट आसा थंय फक्त चलून वचपा जाता आनी हें फक्त अक्षय तृतिया तें कार्तीक पौर्णिमेक तें ओपन दवरतात ह्या कालावधींत थंय लोक दर्शनाक वतात आनीक

ताची दर्शन घेवप म्हळ्यार अशें म्हणटात की सगळीं पापां आसात ती नश्ट जातात आनीक पुण्याय मेळटा आनीक थंय मागता तितलेंय मेळटा अशेंय म्हणटात तुमची इच्छा सगळीं पुर्ण जाता अशें म्हणटात थंय मागल्यार आनीक अशेंय म्हणटात की थंय एक फावटी मेळप म्हळ्यार दर्शन घेवप म्हळ्यार तुमगे जल्म आनी मरण जे जे चक्र उरता तें तितूंतल्यान सुद्दां मुक्ती मेळटा अशें म्हणटात आनीक स म्हयनें ते बंद आसता पूण तेन्ना सुद्दां तशेंच थंयचे लोक जे म्हणटात की जेन्ना तें बंद आसता तेन्ना सुद्दां भितरल्यान घंटी नाद आयकता घंटी वाजता तें आयकता शंखाचो आवाज आयकता आनीक एक भितर ज्योत जे तेंची पेटिल्ली आसता ती स म्हयन्यान जेन्ना ते मंदीर ओपन करतात तेन्ना सुद्दां तीं पेटिल्लीच आसता अशें थंयचे लोक म्हणटात आनीक दोन हजार तेरांत थंय एक भयानक असो पूर आयल्लो आनी थंयचो गांव जो आसा तो नश्ट जाल्लो देवालयाचे आजूबाजूची जागा बी नश्ट जाली पूण केदारनाथ तेका मंदिरांक कांयच जालें ना अशें म्हणटात कांयच कसलेच तरेचे तांकां प्रॉब्लम जालेना म्हणटात सगळें बरें आशिल्ले म्हणटात